आमच्या भारताची वाहतूक वेवस्था आसा पळय ती खूब जठील अशी वेवस्था आसा म्हणजे म्हाका दिसता जगांतलो आतां नंबर एक कंट्री आसा आमी लोक संख्येच्या संदर्भांत आनी आमची भुमी कमी आनी लोकसंख्या चड तशेंच दिसान दीस आमची वाह वाहतूकींत जर पळोवपाक जर गेलो जाल्यार आमची भरपूर वाहनां भरपूर वाडत चल्ल्यांत आनी ताका लागून खूब विचीत्र अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या पूण ह्या संदर्भात जर आमी जर देशभरांत एक दोन तीन मुद्दे आसात की हाका जर आमकां जर वेवस्थींत हाडपाक जर जाय तर दोन गोष्टी सामक्यो प्रकर्शान करच्यो पडटल्यो एक तर आमच्या देशांत एक एक म्हाका जाणवता जी खंत दिसता कायमची ती म्हणल्यार लोकांक बेसीक सेन्स आसता जाका सिवील सिवीक सेन्स म्हणटात म्हणजे जशें आमकां बारीक आसतना शिकयताले जशे आमकां अधिकार शिकयताले कर्तव्यां म्हूण आमचीं आसतालीं नागरीकांची कर्तव्यां तें आमकां देशांत आमचे अधिकार सगळ्यांक खबर आसता पूण कर्तव्यां खबर नासतात ताका लागून आयज परिस्थिती अशी जाल्या की साद्या रसत्यार हजार नियम आसात आतां म्हणजे हॅल्मेट घालपाक जाय जायना किवां तुकां अं नो एन्ट्रींतल्यान वचपाक जायना पूण आमच्या देशांत परिस्थिती अशी आसा की लोक कितें करतात हें सगळें तांका दिसता सगळें वाचपाक सगळें कळटा तांका तांका इंग्लीश कळटा तांका सगळ्यो भाशा कळटा सिग्नल तोडपाक जायना हेंय खबर आसा पूण आमच्या देशांत सिग्नल तोडप नियम मोडलो की लोकांक कितें तरी मोठे हांवे जग जिंखल्या भशेन दिसता जर अमेरिके सारक्या देशांत जर अशी परिस्थिती आसता तुमी जर झेब्रा क्रॉसिंगेचेर एकाद्या मनशेचो पांय जरी आसलो मदीं जाल्यार गाडी ताका हॉर्न मारून कडेक वचपाक सांगता ताका सांगता की तूं मदीं येवं नाका कारण थंय जे पेडेस्ट्रीयन जे आसता जे वाटसरू आसता तांका पयलो रायट आसा क्रोस करपाचो मागीर गाडी पूण आमच्या देशांत तशें ना आमचे हांगा जर क्रॉसींग करपाचे वयल्यान सुद्दां गाडी वचपी लोकां वयल्यान सुद्दां गाडी वचपाक शकता हाचें कारण अशें की आमकां ह्या देशांत शिक्षण आसाच पूण त्या शिक्षणांत बेसीक अशें मूळ शिक्षण आसपाक जाय की नियम पाळपाक जाय आनी त्या नियमा समोर मोठो बारीक कोण ना अशें आसपाक जाय म्हणजे तो मोठ्यान नियम मोडले वा बारक्यांनी एक हें केल्यार चलता आस अशें ना जशे नियमय जाय तशेच कडक ताका शिक्षांतल्यान कांय गोश्टी शिकोवच्यो पडटल्यो जशें हांवे वदोळ म्हणलें की बेसीक सिवील सिवीक सेन्स जे लोकांक जाय तें सिवीक सेन्सूच ना म्हणजे एखादी गाडी पार्कींगाक जागो दिल्लो आसताना सुद्दां लोक लायतना वांकडी लायतात म्हणजे थंय जागो आसता थंय बरोबर मार्कींग केल्लें आसता पूण तो मार्कींग केल्लें आसतना सुद्दां नां हांव बेगीन वचपाचो अशें म्हणून म्हणटां आनी दुसरे कडल्यान हें करतात तर अशे सगळें कांय लोकांचे हें आसतां तर हें सगळे जर मुद्दे तुमी करतले जाल्यार तांकां एक तर कडक शिक्षा जावपाक जाय जें आतां सद्द्या आमच्या गोंयांत तर भरपूर हें सुरू आसा जर हॅल्मेट घालना जाल्यार फायन घालतात पूण तरी आसतना सुद्दा लोक हजार पांचशे रूपया सहज काडून दितात कारण लोकांक पयशे अशे मस्ती जाल्यात आनी भरपूर गाड्यो गाड्यो आसात म्हणजे नियम पाळचो पाळचोच ना अश्या प्रकारचें कांय लोकांनी म्हणजे हें घेतलेलें आसा म्हणजे तांच्या ती जिवनाचो एक प्रकारचो ध्येय कशें पूण जर हें जर प्र कट सामकें कडक जर पालन जर सरकारान किवां करूंक ना जाल्यार फुडल्या कालखंडांत मोठी समस्या निर्माण जातली आयज रसत्यार जो मनीस बाबडो क्रोस करूंक शकता जाका वचपाचें आसता रस्तो क्रोस करून ताका वचपाकुच वाट दवरिनात लोक म्हणजे झेब्रा क्रोसिंगाचेर हाडून लोक गाडयो उब्यो करतात मागीर लोकांनी खंयसून वचपाचें हाका म्हणटात म्हणजे हाका एक सामान्य अक्कल ती म्हणजे शिक्षण डिगऱ्यो लोकांनी घेतल्यो लोक बीए जाले एमए जाले इंजिनियर जाले दोतोर जाले पूण इतले करून सुद्दां जर हें साद्यो गोश्टी कळनात जाल्यार मागीर कितें फायदो कारण आयज देश भायले देश म्हणजे ऑस्ट्रेलिया सारके देशांत किंवां अशे अनेक जर्मनी सारके देशांत ज्या जाग्या वयल्यान सायकलवालो वयता पळय थंय वाटसरू वचच ना वाटसरू जर गेलो जाल्यार ताका थंय फायन पडटा ताका एक दीस भितर दवरतात आमच्या देशांत तशें कांय ना आमच्या देशांत तूं केन्नाय रूल कितकेय मोड तुजे घराकडेन लायसंस तुजें कॅन्सल जावन घरा कडेन जरीं आयलें तरीं सुद्दां तुका कांय फरक पडना तर अश्या प्रकारान सगळें चल्लां ताका लागून दोन गोश्टी आमकां घट्ट करच्यो पडटल्यो त्यो म्हणजे आमचें बरें शिक्षण नव्या पिळगेक तरी बरें शिक्षण आसपाक जाय म्हणजे फॉर एक्सांपल कचरो जो आसता तो आमी सारको त्या पेटयेंत घालपाक जाय ही अक्कल जाका ना तो मुर्ख जशें एकदां कितें जालें की अकबर आनी बिरबल आशिल्ले ताकां एक गोश्ट सांगिल्ली हांणी आमच्या बिरबलान की देशांत समाजांत अंध कितके आसा आनी हे दोळस कितके आसा कांय म्हणून तर तो म्हणपाक लागलो ना सगळे अंध चड आसा म्हणपाक लागलो बिरबल तर ताणें कितें केलें तूं तुकां दाखयता हांव प्रूव करून दाखयता तर एक दीस बिरबल वाटेक बसलो आनी एक जाळी विणपाक लागलो इतल्यान अकबर थंय आयलो आनी अशे लोक येयत रावले ताणें कितें केलें जो लोक विचारता तूं कितें करता अशें म्हण ताका विचारता तांका ताणें अंध बरयलो आरें तूं जाळें विणता अशें म्हणटा ताका ताणें दोळस बरयलो तर अकबराकय ताणें तुका दिसना म्हण अंध बरोवन दवरलां तर अकबराक राग आयलो आरें तूं म्हाका अशें कशें बरोवंक शकता तर तो म्हणपाक लागलो तुकां इतलें हांगा हांव तें जाळें विणतां तें तुकां दिसता तरीय तूं कितें करतां म्हणून विचारता हाचो अर्थ तूं अंध तशें आमचे देशांत नियम सगळे आसात हॅल्मेट घालपाक जाय सिग्नल मोडपाक जायना हें सगळें लोकांक खबर आसा तें खबर आसून सुद्दां जर लोक मोडटा जाल्यार ताका लागून तांका अंधच म्हणटले ते अशिक्षीत जाले म्हणजे हाका अशिक्षीत हांव म्हणना मूर्ख हांव म्हणूंक शकतां कारण येद्या व्हडल्या देशांत जर आमकां वाहतूक वेवस्था जर सांबाळटले म्हणजे भारताची ट्रेन जी आसा वा रेल्वे वाहतूक ही एशिया खंडातली नंबर वन आनी जगांत दोन नंबराचेर आसा तशें प्रकारान सगळें कारण इतलों प्रचंड मोठो देश आनी इतक्यो करोडांनी आमच्यो गाड्यो हें सगळे सांबाळच्यो जाल्यार दोन गोश्टी आवश्यक आसतल्यो शिक्षणूय बरें आसपाक जाय वेवस्थीत तशेंच नियमय कडक आसपाक जाय आनी तेच बरोबर सरकार लोकांची भागीदारी आनी लोकांची सिवीक सेन्स हो आसपाक जाय लोकांनी जर सांबाळुन घेवंक ना जाल्यार वाहतुक वेवस्था फुडेन पयस आनीक जठील जायत वतली